आ इसकुलमे हमरा सेबसँ सभसँ बेसी नीक हमरा गणित लागैत छै गणितमे हम खूब तेज छियै ओकरामे हमरा कोनो दिक्कत नहि छै गणित हमरा बनबैमे असान लगैत छै कते बच्चाकेँ सुनै छियै हमरा गणित नहि बनैत छौ ई नहि होबैत छौ कैसे बनैयौ नहि बनैयौ लेकिन हमरा कोनो दिक्कत नहि छै ओकरामे जते रहै ट्रिग्नोमेट्री रहै छै ई रहै छै ओ हम खुद बनाए लए छियै से से काहेकि हम बुझै छियै कि हमरा बिहारमे हम आर्यभटेसँ हमर बिहारेकेँ छलखिन आर्यभट्ट जे शून्यके अविष्कार करल छलखिन से से हमरा गणितमे कोनो दिक्कत नहि होबे छै हम आसानीसेँ गणितके हर सवाल सोल्व करि लए छियै कते दोस्तोकेँ मदद करि रहल छियै जे नहि आबैत छै जकरा बनबै लऽ ओकरो हम बता दए छियै केना बनतौ केना नहि बनतहुँ कते पुछै छै कि कैसे गणित सोल्व करि लेल छै कैसे बना लए छै हमरा नहि बुझाइ छै लेकिन हमरा बहुत नीक लागल छै इसकुलके टाइमसँ जखनी हलियै हमरा बहुत अच्छासँ गणित बुझाइ छै आ खूब अच्छासँ हम गणित पढ़ल रहियै दिन राति तीन तीन घण्टा पढ़ै छियै गणित आ खूब मन लगल रहै गणित पढ़ैमे आ खुलके बतैए बचबोके पढ़ैए तनि हमरासँ बड़ो रहै ओकरो पढ़ा देल करियै गणित कि ले आ ले हमरा सेसँ जे गणित नीक लागल छै कि गणित हर विभागमे अच्छासँ ने काम करिले चाहे साइन्सो विभागमे रहै कोनो विभागमे रहै हर विभागमे गणितके काम रहैत छै आ अच्छासँ काम करैत छै गणित सभेमे